मेरा नांऽ सुक्शम शर्मा मैं संगोआल ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला डिस्टिक सांबे ऐ मैं तुसें गी सनान लगा कि साढ़े देश दियां लोग जि'नें खेलें बिच्च बड्डे बड्डे पुरस्कार जित्ते दे जि'नें साढ़े देश दा नांऽ रोशन कीते दा जि'यां साढ़ी भारती बंदें दी जेह्ड़ी टीम ऐ बैट बॉल दी नोहाड़े बिच्च बी बड़े जनें न जि'यां हून बिराट कोह्ली होई गेआ बिराट कोह्ली ने बिराट कोह्ली ने बैट बॉल खेलदे खेलदे बड़े रिकार्ड़ बनाए दे उ'नें अर्जुन अवार्ड़ बी जित्ते दा खेल रतन जित्ते दा उ'नै हून जि'यां होई गेआ मोहमद शमी होई गेआ ओह्बी साढ़ी भारती बैट बॉल दी टीम दा बॉल्लर ऐ गेंद करांदा ओह् गेंदबाज ऐ हून उस्सी हून मिलेआ अर्जुन अवार्ड़ अर्जुन पुरस्कार थ्होआ उस्सी हून ते जि'यां ऐम्म ऐस्स धोनी होई गेआ इन्न बी बैट बॉल खेलदे गै साढ़े देश गी त्रै कोला दो त्रै बार इन्न वर्ल्ड जताया हा दो हजार सत्त दा वर्ल्ड कप जताया हा दो ज्हार जारां दा वर्ल्ड कप जताया हा ते जि'नें चैंपियन ट्राफी बी जिताई ही ते हून जि'यां होर बी बड़े सारे खलाड़ी होंदे न जि'यां खलाड़ी होई गे साढ़े नीरज चोपड़ा उन्न ओलंपिक बिच्च बाल्ला सुट्टने दे बिच्च भारत गी दो बार सुन्ने दा मैडल जताया ते नोहाड़े बाद होर इंडियन इंडिया दी टीम जेह्ड़ी नोहड़े बिच्च होर बी बड़े सारे प्लेयर ऐ जि'नें मैडल जताया हून मैं तुसें गी सनाऽ जि'यां खेल होई गेआ एह् अंडर नाईंटीन जेह्ड़ी उन्नी सालें कोला थ'ल्लै होंदे बैट बॉल आह्ले प्लेयर उ'नें बी नौ बार सानूं वर्ल्ड कप जताए दा इक बार ते विराट केह्ली बी कैपटंसी बिच्च आया हा वर्ल्ड कप ते हून जेह्ड़ा वर्ल्ड कप चला दा ऐ मुड़ियै वर्ल्ड कप चला दा नाह्ड़े बिच्च बी शैल परदर्शन करना टीम ने नोह्ड़े बाद होई गेई सानिया नरवाल होई गेई इ'नें चिड़ी शिक्का खेलियै साढ़ै देश गी गोल्ड मैडल जताया हा ते हून जि'यां अग्गें ओह् होई गे नोह्ड़े बाद फ्ही किश पी टी संधु पी टी ऊशा होई गेई इ'नें दौड़ दे बिच्च सब कुछ जताया हा ते नोआड़े बाद होर होर बी बड़े सारे प्लेयर आई गे रैसलर होंदे जि'यां गीता परवार नोआड़े पर ते फिल्म बी बनी दी ऐ इ'नें बी साढ़े देश गी गोल्ड मैडल जताया हा हां हून पलवान ही ओह् ते कन्नै होर बैट बॉल बिच्च गै साढ़े बड़े सारे खलाड़ी न जि'नें गी पुरस्कार थ्होए दे साढ़े पर राश्ट्रपति दिंदे न इ'नें गी पुरस्कार हून जि'यां सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर दी जिन्नी गल्ल करो उन्नी घट्ट ऐ सचिन तेंदुलक ने अपनी इंटरनैशनल क्रिकेट बिच्च उ'नें गी पूरी उ'नें सौ शतक मारे हे एह् बड़ी बड्डी उपलब्भदी ऐ नुहाड़े कोल तक्कर कोई खलाड़ी निं पुज्जी पाया उ'नें गी ओह् बंदा इन्ने क्रिकेट बड़ा शैल खेलदा हा ऑल राउंडर हे ओह् टीम दे ते उ'नें बी उ'नें गी बी अर्जुन अवार्ड़ थ्होए दा खेल रतन थ्होए दा उ'नें गी फ्ही नोहाड़े बाद राजीव गांधी खेल पुरस्कार बी थ्होए दा ते नोहाड़े बाद जि'यां साढ़े मह्ल्लै दा गै इक मुड़ा संगोआल ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला अकशे नांऽ नोहाड़ा उस्सी हून साढ़े जम्मू कश्मीर दे गवर्नर कोला अवार्ड़ थ्होया उस्सी ओह् अथलैटिक बिच्च ऐ मुड़ा हां हंडरड़ मीटर सौ मीटर बी दौड़ लांदा ढाई सौ मीटर बी दौड़ लांदा ओह् इक सौ दस मीटर बी दौड़ लांदा ओह् उस मुड़े गी उस मुड़े ने बाह्रमीं करी लेदी ऐ हून ओह् कन्नै कन्नै कालेज च पढ़ा दा ते होर बी दिक्खेआ जाए साढ़ै कन्नै ग्रांऽ ऐ उद्धर दे बी मुड़े नैशनल खेल्ला दे ऐ ओह् उ'नें गी बी बड़े अवार्ड़ थ्होए दे जि'यां साढ़े ग्रांऽ होर होर इक होर मुड़ा मेरे कन्ने पढ़दा ओह् स्टेट लैवल तक्कर गेदा हा रोलिंग बॉल बिच्च अंश शर्मा नोहाड़ा नांऽ ऐ उस्सी बी स्टेट दा ओह् थ्होए दा ऐ मैडल ओह् बी स्टेट दा ओह् सर्टिफकैट ऐ ते इक होर हून जि'यां होई गेआ होर बी बड़े सारे न साढ़े जि'यां हून खेल होंदे न जि'यां हून साढ़े देस्सी खेल होई गे बांटे ते नाह्ड़े बाद खो खो कबड्डी कबड्डी दे बी कबड्डी जेह्ड़ा खेल ऐ एह् बी साढ़े देश बिच्च गै होआ हा अजाद अजाद होआ हा नोहाड़ा साढ़े देश बिच्च एह् सब तू पैह्ले महाराष्ट्रा च खेलेआ गेआ हा हून जेह्ड़ी साढ़ी कबड्डी दी टीम ऐ इयो इंटरनैशनल तौर उप्पर बड़ा अच्छा परदर्शन करा दी इस मौकै एशिया दी नंबर बन टीम ऐ कबड्डी दी साढ़ी इंडिया दी ते उऐ इस स्पीच दे कन्नै इ'यै आखना चाह्न्ना कि जानि बड़े सारे खिलाड़ी ऐ जि'नें मैडल जित्ते दे ऐ ट्राफियां जित्ती दियां जि'यां ऐम्म ऐस्स धोनी होई गेआ विराट कोह्ली होई गेआ रोहित शर्मा होई गेआ शुभम गिल होई गेआ ते हून नोह्ड़े बाद हार्दिक पांडिया होई गेआ जैसबाल एह् नमां खलाड़ी आया ऐ इस्सी बी इस बंदे ने आई पी ऐल्ल बिच्च सबतू तेज पंजाह् स्कोर मारेआ तेरां बाल्लें च ते इ'यां मैं इ'यै आखना चाह्न्ना कि बड़े सारे खलाड़ी ऐ जे ओह् जित्ते दा बैट बॉल बिच्च खेल्लियै कोई चि़ड़ी शिक्का खेलदा कोई दौड़ लांदा नोहाड़े बिच्च इ'नें पुरस्कार लेआंदे न ते साढ़े देश दा नांऽ रोशन करा'रदे न